ہندوستان میں زیادہ تر لوگ ٹرین سے سفر كرنا چاہتے ہیں كیونكہ ٹرین كا سفر سستا ہوتا ہے عام طور پر لیكن اس میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے ویٹنگ لیسٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں لوگ بیچارے مجبوری كے اندر نیچے بیٹھ كر جاتے ہیں ٹرے پلین كا ٹكٹ بڑا مہنگا ہوتا ہے تو اس لیے لوگ اس سے جا نہیں پاتے پھر وہ ٹرین سے جاتے ہیں پھر ٹرین سے ٹكٹ كنفم نہیں ہوتی تو بےچارے بس سے جاتے ہیں بس كا یہ یہ حال ہے كہ روڈ خراب ہیں كہیں سڑكیں چوڑی ہیں كہیں سڑكیں چھوٹی ہیں كہیں كچھ ایكسیڈینٹ ہو جاتا ہے كہیں كچھ ہو جاتا ہے تو یہ وجہ ہوتی ہے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں جن پہ پیسہ ہے وہ اپنے كار سے جاتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے كہ كون سا روڈ كہاں پر ہے اور ہمارے ہندوستان كے اندر تو آج كل ٹول ٹیكس وغیرہ لگا ہوا ہے تو لمبے لمبے روٹ ہوتے ہیں اس كے لیكن ٹول ٹیكس زیادہ ہوتا ہے تو غریب لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے وہ تو ہائر گاڑی ہائر كر نہیں سكتے تو وہ ٹرین سے ہی جاتے ہیں اور جن كے پاس پیسہ ہے اوپر والے نے دے ركھا ہے تو اپنے گاڑی ہائر كرتے ہیں اور اپنا جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں كیونكہ ان كے اپنے پاس اور کس كے پاس كچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن كے پاس اپنے گاڑی ہے سب كچھ ہے آرام سے نكل جاتے ہیں اپنے ٹائم ٹو ٹائم دیكھتے ٹائم دیكھتے ہوئے لیكن زیادہ تر لوگ ٹرین سے ہی جاتے ہیں جو ٹرین كا جو كرایہ ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے اور یہاں كی جو پبلک ہے ہندوستان كی بیچارے غریب طبقے كے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے بیچارے وہ ٹرین كا سفر كرنا ہی زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اور تھوڑے سے صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ بس سے جاتے ہیں اور كچھ زیادہ اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں